क'क्राझार जिल्लायाव दा गोबाङानो बेखार दङ मानो होनब्ला बहुदानो साख्रि थाख्रि मोना मानो साख्रि थाख्रि मोनैनि थाखाय बहुदानो आबाद जथाबाद मावनानै जानांगौ जायो मानो होनबा गोबां फरायनानै गोदोसोनानै दं साख्रिबो मोना मावनाय मोना गभार्नमेन्त जब मोना प्राइभेटावबो मोना जोंनि एरियायाव फेकत'रिबो गैया मानो होनब्ला गोबां लेखा गोरों गोरोंफ्रा फरायनानै ओरैनो आबाद मावनानै जागासिनो दं सरकारि साख्रि मानो होनोहाय क'क्राझार डिसट्रिकआव दस्रा एरियायाव जेरै जेरै फेक्त'रि सेकतरि थानानै फेक्त'रिफ्राव मावनानैबो जानो हादोंमोन सोरबाबाया जोंनि एरियायाव मानो फेक्त'रिबो गैया मावनानै मोनजानाय सुबिदा जेबो गैया बेफोरखौ नायनानै जों दा जोंनि क'क्राझार सिङाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मानसिफ्रा जेरै आबाद मावनानैसो जागासिनो दं आबादावबो जों इसेबां मुलाम्फा मोना माने दैजों साग्लोबजानाय एमफौ जाजोबनाय बिदियैनो जोंनि गोबां फरायनायफ्रा हौवा होन सेंग्रा होन सिख्ला होन गासिबो गोदोसोनानै दंजोबो